کچھ وقت پہلے ہی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی کتاب کا نام تھا اردو شاعری میں تاج محل اس کتاب میں جتنی بھی شاعری ہوئی وہ آج تک موجود ہے اور تاج محل کی تاریخ بھی موجود ہے شاہجہاں اور ممتاز کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے یہ تعجب ہوتا تھا کہ اس وقت جو تاج محل بنایا گیا تھا کاری تاج محل بنایا گیا تھا کاریگروں نے کیا اس زمانے میں بھی اتنے اچھے کاریگر موجود تھے اتنی اچھی عمارت کھڑی کردیں کردی انہوں نے اکثر اس کا ذکر میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کرتی ہوں